तुळशी लग्नाचो दिसता आमी ज्या जाग्या तुळस आसा त्या जाग्यार सगळे गांवचे लोक एकठांय जातात आनी सगळे लोक भरप पोंट्यो मेणवात्यो रोजां फुला हार अशे सगळे घेवन वयता आनी ज्या जाग्यार तुळशीं वयता थंय वयता आनी तुळशीक रोजां घालता पोंट्यो लायता वात पेटयता मेणवात पेटयता आनी केळीचें गोबे लावून तुळशी वेगळ्या तरेन सजयता आनी तेका भरपूर वेगळ्या वेगळ्या भाशेन सुजयता आनी त्या दिसा लोक फोव आंवाळे चिंचो कातल्यो अशे भरपूर तरेचे एक खावपाक घेवन वयता आनी ते त्या दिसा खाता आनी तुळशीच्या भोवती भोंवता आनी गोविंदा गोविंदा अशे आवाज दिवन तुळशी तांदूळ घेतां तेच्या वयल्यान घालता आनी तेचे गोल राउंड भोंवता